دیہی علاقوں میں ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے وہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہاں جگہ جگہ نیٹورکس کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر نیٹورکس نہیں آتے دور دراز گاؤں میں ٹیکنالوجی کو پہنچانا بہتر زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے ٹاورس لگانا بہت مشکل ہوتا ہے